میری سب سے بڑی طاقتوں میں میرا ایمان اور اللہ پر یقین ہے اس کے علاوہ میری طاقت میں میرے والدین کی میری اچھی تربیت ایک اہم کردار ہے اس کے بعد میری طاقتوں میں میرا خود پر یقین بھی شامل ہے میری کمزوریوں میں کبھی کبھی میں بہت زیادہ سوچنے لگتا ہوں اور جب میں کسی کام کا آغاز کرنے جاتا ہوں تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ یہ کام مکمل ہو پائے گا یا نہیں میں لوگوں پر بہت جلدی یقین کر لیتا ہوں لیکن میں روزانہ اپنی اپنے لیے ایک اچھی عادت بنانا چاہتا ہوں بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک بری عادت چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میں روزمرہ کی زندگی میں اور بھی بہتر بن سکتا ہوں